दिक्खो महाराज मेरा नांऽ विक्की कुमार ऐ हैना मै सीड़ा कलोनी रियासी डिस्ट्रिक्ट रौह्नां ओह् जेहकी सिर पीड़ होंदी ऐ साढ़ै पराने जेह्के बंदे मम्मी होर होंदियां ओह् सिरै तेल लांदियां देसी तैल हैना ओह् सिर चसदिया होर साढ़ै कोआंथ बनांदे कोआंथ बनाइयै पींदे हैना नुहाड़े ने बी फर्क पौंदा हा किश अदे होर बी बड़े नुस्के होंदे जेह्के डोगरी साढ़े कल्चर करदे न केईं केईं जड़ी बूटियां होंदियां जेह्कियां बनांदे फ्ही ओह् गड़काई गड़काइयै प्लेंदे थोह्ड़ा फर्क होंदा खंघू जकामै सिर पीड़े दा हैं होर सिर बन्नदे पत्तर होंदे सोआड़ी दे ओह् बन्नने नुहाड़े ने फर्क होना थोह्ड़ा दे हून ते दोआइयां आई गेइयां पैह्ले लोग इ'यां करदे गंडेल बेल बी होंदी ही ओह् गड़कानी शैल अद्धा घैंटा गड़कानी घैंटा इक गड़काई ते थोह्ड़ा नेहा पानी होना ओह् नुहाड़ा पीना पियै थोह्ड़ा नुहाड़े ने थोह्ड़ा फर्क होंदा ते हून जेह्कियां इंग्लिश दोआइयां चला दियां एह् हून आइयां न पैह्लें डाक्टर घट्ट बद्ध लभदे जेह्के दोआइयां सोआइयां होंदियां घर दे ईलाज चलदे हे आं देसी दोआई देसी इलाज होंदे घरें दे लाज करदे हे पैह्ले